दामोदार मावजो विश्वजीत राणे डॉक्टर प्रमोद सावंत गोविंद गावडे वसंत भगवंत सावंत

सुदाखर नायक पूर्ण पुर्णानंद च्यारी वि विराट कोहली सचिन तेंडूलकर वर्षा उसगांवकर कट्रिना कॅफ संजय नार्वेकर राजदीप नायक सचिता नार्वेकर डॉक्टर जय जयंती नायक डॉक्टर कोस्मा फेर्नांडीस मनोहर परेकर शुभम नायक साईश नायक नरेंद्र मोदी राहुल गांधी अमित्शा द्रौपदी मोर्मू सोनिया गांधी रविंद्र केळेकर

बागी बाकिबाब बोरकर राम मनोहर लोहिया लोकमान्य तिळक महात्मा गांधी रेमो डिसोज फेर्नांडीस सोनिया शिरसाट लता मंगेशकर राज कपूर रेमा सर सरदेसाय उशा मंगेशकर कपिल देव अमिता बच्चन एश्वर्या राय भुमी पिंडेकर शाहरुख खान हनुमंत चोपटेकर